पंचायतोमे आब सबचीज लागि गेलय पानि तानि सब पवित्र सब साँझ भोर झाड़ू दै छै बहुत बढ़िआँसँ पवित्र जगह बनाय देलकय बोढनी दए कऽ पंचायतोमे ई नहि छै जे आब नल लागि गेलय हन पानिके कोइ सुख सबचीज लगल छै कोनो चीजके आब दुख नहि छै पंचायतमे आब कोनो चीजके दुख छबे नहि करय